पंहिंजे राज्य जी प्राकृतिक सुंदरता जो अनुभव करण जे लाइ असां उन्हनि जॻहयुनि ते वञी सघूं था उते वञी करे असां पंहिंजे ॿारनि खे बि उहा जॻहयूं ॾेखारे सघूं था असांजे गुजरात में ॾिसी सघूं था द्वारकाधीश जो मंदरु आहे सोमनाथ जो मंदरु आहे रण ऑफ कच्छ ॾिसण जहिड़ी शइ आहे अहमदाबाद सुठो ठहियल आहे गिर नेशनल पाक आहे सरदार वल्लभ जो जेको स्टैचू ठहियो आहे उहो सुठो आहे त इअं सभु जॻहयुनि ते वञी करे असां उन्हनि जो अनुभव पाण खे करणु खपे